जी

स्वतंत्रतासँ पूर्व अथवा स्वतंत्रताके बाद बिहार जे छै ओ स्वतंत्रतासँ पूर्व बिहारमे अनेक राजा भेला जाहिमे शेरशाह सूरी छथि पूर्वमे ओकरबाद सम्राट अशोक एला ओकरबाद धीरे बिक्रम बढ़ैत गेलै वीर कुँवर सिंह सेहो एहिठामक राजा छला तऽ वीर कुँवर सिंहके पीरियडमे से अंग्रेजके साम्राज्य एतऽ स्थापित भए गेल छलए मुगलसँ लड़ैत लड़ैत ओकरबाद वीर कुँवर सिंह आबि गेला आ मुगल साम्राज्येसँ लड़ाइ लड़ाइ लड़ैमे से बिहार से विभाजित सेहो होइत गेलै जाहिमे एकर बहुत जादा हिस्सा जे छै से बंगालमे चलि गेलै बंगाल हँ बंगालमे चलि गेलै आ बंगाल ओएह के बाद जहन फेर स्वतंत्रता भेटलैए तऽ एकटा बटवारा एहिठाम ई पूर्णिया डिस्ट्रिक्टमे एहन भेलै जे पहिने बिहार छै तकरबाद बंगाल पड़ि जाइत छै आ बंगालके बाद फेर बिहार पड़ि जाइत छै आ ओहिठाम जे एकटा संकीर्ण जगह बनलै कारण एक भागमे बिहार छै एक भागमे बंगाल छै बिचमे रस्ता छै कतहुँ भए गेलै दुनू भागमे बिहार आबि गेलै फेर ओकरबाद हल्का फुल्का बंगाल आबि गेलै तऽ ओहिठाम रस्ता संकीर्ण भए गेलै तऽ ओकरा आइ कहै छै चिकेन नेट ओकरा चिकेन नेट कहल गेलैए ओकरबाद जहन स्वतंत्र भेलै ब्रिटिश पीरियडके बाद तऽ ई तीन स्टेट एक जगह छलै बिहार बंगाल आ उड़ीसा एकठाम छलै कालक्रममे फेर एकर बटवारा भेलै तऽ बिहार बनि गेलै ओकरबाद से बंगाल बनलै आ फेर धीरे धीरे बंगालसँ उड़ीसा सेहो अलग भेल तऽ हँ ओकरबाद से फेर हाल फिलहालमे भेलै बटवारा रीसेन्ट डिवीजन जे भेलै ओहि समयमे अनेक राज्यके तोड़ल गेलै आ ओहिसँ छोट छोट राज्यके निर्माण भेलै जेना यूपीसँ भेलै ओकरबाद बिहारसँ झारखण्ड बनलै आ झारखण्ड बनलासँ एकरा किछु नुकसान तऽ भेलै लेकिन ओ नुकसान ओतऽ पैघ नहि छलै यदि दृढ़ ईच्छासँ रहितै तऽ कोनो ई नहि छलै आ झारखण्ड भेलाके बाद एकरामे सब तरहक कमी एलै सबसँ पैघ कमी एलै आर्थिक कमी एलै कारण जते फैक्ट्री आ माइन्स छलै ओ सब बिहारमे छलै तऽ ओ हटी गेलै एकरासँ आब जौँ एकरा दृढ इच्छा शक्ति रहितै आ परिश्रम कए कऽ आगू बढ़बाक रहितै तऽ एक एहिठामक शासक जे छलै राजनितिक राजनीतिज्ञ जे छला हुनका चाही छलनि जे जेना हरियाणा छै पञ्जाब छै ओकरा तऽ माइन्स नहि छै एकटा जी

ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक छै धन्यवाद